जे ब्यक्ति पढ़ल लिखल छथिन हुनका हुनका तऽ बढ़िआँ दुगो लोकमे स्थान मिलै छनि मिलै छनि बढ़िआँ ज्ञान ओ बैठै छथिन तऽ दै छथिन लोक हुनका बेसी चाह करै छनि सुनैयो लए तैयार रहै छनि जे कखन केहन हमरा बढ़िआँ आदमी छथि पढ़ल लिखल छथि हमरा बढ़िआँ बात कहता बढ़िआँ बात कहै छथिन ओ कहै छथिन कखनो पढ़ल लिखलके समझाबै छथिन बुड़बकोके समझाबै छथिन कखनो पढ़लो के हुनको से जादा पढ़ल छथिन से समझाबै छथिन जे एहि ढङ्ग से चलू एहि ढङ्ग से चलू बढ़िआँ से रहु जे आदमी बुड़बक छथि हुनका तऽ पग पग ठोकर खाइ छथिन पग पग ओ ओ गिरै छथिन डेग एक एक कदम उठबै छथिन गिर पड़ै छथिन दू कदम उठबै छथिन गिर पड़ै छथिन तेसर कदममे ओ हुनका आओर बुरा हाल भऽ जाइ छनि हुनका जॅं बुरा हाल भऽ जाइ छनि तऽ हुनका देखके माताके पिताके पत्नी जे एगोटा होइ छथिन भाइ बन्धु भाइ सभके कष्ट होइ छनि देखकेँ बुरा लागै छनि जे केहन हमरा परिवारमे भऽ गेल ओ लोककेँ ओ बढ़िआँ आदमी शिक्षित छथिन पढ़ल लिखल हुनको देखबै छनि देखो ओ कतेक सुन्दर एखन पढ़ि छै कते सुन्दर एखन पढ़ि लिखके भऽ गेलै हँ तहुँ जे पढ़तहोरऽ तहुँ लिखतहोरऽ तऽ तहुँ ने सुन्दर भऽ जइतहुँ रऽ तऽ ओ तऽ हुनका खराब लागै छनि बढ़िआँ बात जे कहै छनि तऽ हुनका खराब लागै छनि पढ़ल लिखल लोक हमरा आरके खूब पसन्द आबै छथि जे ज्ञान कहला बात कहला कखनो गीता सुनेला कखनो रामायण सुनेला कखनो कोनो चलीसा सुना देला कतेक सुन्दर लागैया दि मे आनन्द लागैया आ बुड़बक लोक कहुँ जेताह तऽ केकरो सँ लड़िएके अयताह ककरो से झगड़िएके अयताह ककरो किछु कहि देताह ककरो गालिए बैक देता तऽ ई सभसे तऽ पढ़लमे आ बुर बिना पढ़लमे तऽ अन्तर आबि जाइए आबि जाइ छै आबि जाइ छै बढ़िआँ से एहिमे तऽ कोनो अथी डर नहि होइ छै तऽ माता पिता सभके चाहै छथिन बाल बच्चाके हम पढ़ाके लिखाके बिद्वान बनाबी शिक्षित बनाबी जे बच्चा हमर काल्हि शिक्षित रहै बढ़िआँ रहै समाजमे दुगो लोक मान करै अप अपमान नहि करै जे अपने जॅं पैढ़ लिखके बिद्वान भऽ जाइ छथि तखन हुनकर बढ़िआँ मान होइ छनि समाजमे हे फल्लाँ एलखिन फल्लाँ आदमी एहन छथिन फल्लाँ एहन छथिन तऽ हुनका इज्जत होइ छै मान मिलै छनि सम्मान मिलै छनि जे आदमी पढ़ै नहि छथिन जे आदमी लिखै नहि छथिन हुनका बुड़बकमे गिनतीमे भऽ जाइ छनि तऽ हुनको लोक बहुत तरहक कहै छैन ई एहेन छै ओहन छै तऽ ओ खराबे मे गिनती भऽ जाइ छै तऽ बढ़िआँमे तऽ नहिये होइ छै पढ़ल लिखल लो लोक कम सँ कम हुनका लङ्ग जाओ कऽ बैठता जे केना बोलै छथिन केना भुकै छथिन केना रामायण पढ़ै छथिन केना गीता पढ़ै तऽ इहो सभ करतारऽ तऽ ओहो बढ़िआँ होतारऽ ओ बढ़िआँ तऽ हो होतारऽ तऽ से तऽ ओ पढ़ै लिखै नहि छथिन ओ तऽ बुड़बक छथिन आ जे पढ़ल लिखल आदमी छथिन ओ तऽ खूब बढ़िआँ छथिन गाँवमे समाजमे हुनका मान मिलै छनि समान मिलै छै हुनकर खूब बढ़िआँ मान समान इज्जत प्रभाव पाँचगो आदमी हुनका लग मे रहै छनि पाँचगो आदमी हुनका भेलू करै छनि कि तऽ ई गाँवके समाजके बनबै बला छै बनैकऽ सोनैकऽ बढ़िआँ से ठीक ठौर रहतै चल ई आदमी चलथिन जे आदमी बुड़बक नहि पढ़ला नहि लिखला हुनका समान समाज मऽ कुनो भेलुए नहि छनि लोक कऽ तऽ नहि फल्लाँ छै हे चिलाँ छै ई बुड़बक लड़का छै ई गन्दा लड़का छै आ जे पैढ़ लिख लेलक हे ई बढ़िआँ आदमी छै दुगो पाइ कमाइ छै कखनो अपना माता पिताके देख सकै छथि कखनो गलत नइ ककरो पर सोचि सकैत छथि आ जे नहि पढ़लाहन ओ कखनो गलते सोचि सकै छथि किए तऽ हुनका शिक्षित ज्ञान नहि मिललनि ओहिसऽ जिनका ज्ञान मिललैन ओ आदमी तऽ काबिल भऽ गेला पैढ़ लिख कऽ गाँव समाज कऽ भेलू बनै देला अपनो हुनका भऽ गेलैन पाँचगो लोक लगमे बढ़िआँ